ट्रेडिशनल कपडे म्हटल्यार हांव पयलीं अशें जाल्ले भुरग्याचे कपडे लोंगुट्यो माणे तशें शिवताले झबलीं ती ल्हान भुरग्यांक घालता पळय जाल्ल्या भुरग्यांक तेगूय शिवताले मागीर स्वेटरां विणताले मागीर तोरण टेबल क्लॉ बीन अशे विणून अशें विकताले बीन म्हाका आवडताले माडे बीन करपाक हय तोरण करताले तोरण अशें तुमची जशी सांगता तशें तशें विणून दितालें टेबल क्लोथ मागीर तुका पिलो कवर बीन तशें अशें भरून बीन तशें दितालें ट्रेडिशनल कपडे म्हटल्यार चडशे म्हाजे जाल्ले भुरग्याचे कपडे आसताले आनीक माणे बीन ते शिवताले माणे शि शिवपाकूय म्हाका खूब आवडटाले